हेलो हेलो हँ बोलु मालकिनी

अब धान गेहूँ सुखैत छै पानि होयत तब ने धान गेहुँमे होयत आ पानिये नहि होयत तऽ केना धान गेहुँमे होयत आँय तऽ गाछी वृक्षी लगैयौ

आ गाछी वृक्षी लगैले छियै बहुते तऽ मोटरसाइकिले धिआ पुता ले जाइत छै कनिको दूर चलैत छै तऽ मोटरसाइकिल ले जाइत छै ओकर धुआँ ओ अथि निकलैत छै तऽ पेड़ पौधामे लगैत छै ओ खराबी होइत छै तऽ सुख जाइत छै अथि प्लास्टिक व्लास्टिकके काम यूज कम करियौ खाद पानि पौधाके कमैनी ओमैनी करियौ खाद पानि दियौ तब ने अहाँके ओ पेड़ पौधा लागत नहि तऽ लागत हँ बोलु ने पैकार सभ अबैया लकड़ी काटिके ले जाइया तऽ ओ गाछी वृक्ष केना लागत आ अबैया पैकार सभ काटिके ले जाइया तऽ केना होयत गाछ वृक्ष कम होइत छै तऽ बरसा नहि होइया गाछ वृक्ष जादे रहत तब ने बरसा होयत देखैत छियै जहाँ तहाँ कचरा फेँक दै छै गंदगी फैलाबैत छै ओ कचरा ओतेक नहि करू तऽ ओनामे पेड़ पौधा नहि लागत हँ कचरा से तरह तरहके बिमारी होइत छै बिमारी फैलैत छै ओ कचरा नहि ओतेक करू